मेरा नाम वैशाली राजपूत ऐ होर इत्थै असेंगी सोआल पुच्छे दा कि आप घूमना कहां पसंद करते हैं जि'यां कि घूमने आस्तै बड़ियां सारियां जगह होंदियां जित्थै कोई जाए पर में ऐल्ली तगर जादै कशा जादै जादै कुत्थें गेई होगी पत्तनीटाप गेदी आं पत्तनीटाप बी बहुत अच्छी जगह ऐ बहुत सारे प्लेग्राऊंड न होर झूले देवदार दे पेड़ न बहुत अच्छे अच्छे होर बहुत सारियां जगह न उत्थै दिक्खने आस्तै जि'यां सनासर होइया उत्थै इक्क तालाब ऐ ओह्बी बहुत अच्छा ऐ ते जि'यां हून साढ़े इत्थै वर्ल्ड दा इक्क हाईेस्ट ब्रिज बने दा इत्थै कोई आई जाए बहुत ई दिक्खने आस्तै ब्रिज बने दा होर जि'यां कि कोई दग्गनटॉप जगह होई उत्थै कोई जा उठी ओह्बी बहुत अच्छी जगह ऐ में गेदी निं ऐ पर इं'या नाम सुने दा कि बहुत अच्छी जगह ऐ कुसै कोला इं'या सुने दा होर जि'यां होइया बुड्ढा अमरनाथ टैम्पल ओह्बी बहुत अच्छी जगह ऐ उत्थै जा कोई ओह्दे बाद ताहीं मानतलाई होई मानसर मानसर जेह्ड़ी इक्क लेक ऐ ओह्बी बहुत अच्छी ऐ दिक्खने आस्तै चक्कर लाने गी कोई बी जा कोई दिक्खी सकदा उत्थै होर बी बड़ियां सारियां कोई रीजन होइये कोई टैम्पल कोई माऊंटेन प्हाड़ी होई दिक्खने आस्तै हिस्टोरिकल प्लेस कोई टैम्पल कोई मंदर होइये जि'यां रियासी दा कालका मंदर इक्क ओह्बी उत्थै थोह्ड़ी बहुत अच्छा मंदर ऐ ओह् मां दे मंदर ओह्बी बहुत ई अच्छी जगह ऐ मां दे मंदर आह्ली बी